میری زندگی کا سب سے برا وقت تھا جب میں آگے قدم رکھنے کے لیے دسویں جماعت ایس ایس سی کا اگزام دینے کے لیے آگے بڑھا تھا جب میں اسکول کو جاتا تھا تو فیس بھرنے کی دقت ہوتی تھی ٹیچر صحیح نہیں سمجھاتے تھے ٹیوشن ٹیوشن کو جانے کے واسطے کوئی ٹیوشن نہیں تھا کوئی یہاں صحیح پڑھے ہوئے نہیں تھے نہ میرے پاس کتاب تھی نہ کچھ تھا میں میرے دوستوں کے گھر جا کر پڑھتا تھا سیکھتا تھا بہت مشکل ہوتی تھی رات رات بھر جا کے دوستوں کن پڑھنا پڑتا تھا پھر بھی بڑی مشکلوں سے میں اچھا اچھا پڑھ کے بڑی محنتوں سے مشقتوں سے پڑھ کے اور میری زندگی کا بہت برا وقت تھا وہ کوئی مجھے صحیح نہیں پڑھاتا تھا بڑی مشکل سے بڑی مہربانیوں سے بہت مشکلوں سے میں یہ ٹینتھ کے اگزام میں پڑھ لکھ کر بڑی مشکلوں سے بکس دیکھ کر دوستوں سے مانگ مانگ کر پڑھتا تھا پھر بھی مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی چل چل کے دور دور جانا پڑتا تھا دو دو پانچ پانچ کلو میٹر دور اِسکول کو چل کر جانا پڑتا تھا ٹیوشن کے واسطے سہولتیں نہیں تھیں تو دس دس کلو میٹر دور ٹیوشن کو چل کے جانا پڑتاتھا پھر بھی ٹیچرز صحیح نہیں پڑھاتے تھے فیس کے واسطے پریشانی ہوتی تھی ٹیوشن کی فیس اِسکول کی فیس پھر بھی بک نہیں تھی میرے پاس پھر بھی دوستوں میں سے بک لے کر جا کر پڑھ کر محنت کر کے پڑھنا پڑا تھا پھر اُس کے بعد میں اچھی محنت کرا بلکہ کہ میرے کو ٹینتھ میں اچھے نمبرات سے میں پاس ہو گیا